پہلے زمانے میں لوگ مٹی کے برتن ہی یوز کرا کرتے تھے اور کمہار کو بہت اچھے اچھے برتن بناتے تھے اور سب انہیں خرید کر لے جاتے تھے اور اور مٹی کے برتن میں ہی کھانا پکانا کرتے تھے اور کھاتے بھی تھے اور چینی کے برتن بھی بہت سے لوگ یوز کرتے تھے اور پچھ پہلے زمانے کی جو عورتیں ہوا کرتی تھی نا وہ مطلب اپنے ہاتھوں سے ہی کڑھائی بنائی سب کام کرتی تھی جیسے کہ ریشم کی کڑھائی کرتی تھیں اور اون کی کڑھائی ہو گئی اور جیسے کہ موتیوں کی کڑھائی ہو گئی تو کافی اچھی لگتی تھی اور کافی مضبوط بھی ہوتی تھی وہ کڑھائی اور بہت سی عورت سوئٹر وغیرہ بھی اپنے ہاتھوں سے ہی سلتی تھیں اور بہت مضبوط ہوا کرتا تھا اور بہت اچھا لگتا تھا